बर' रावा बे ओनसोलनि बे बर' रावा दासिम गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजोंबो रायज्लायजानो थांगासिनो दङ आरो बे बर' रावानो बर' जाथिनि मोनसे सिनायथि आरो बे रावा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे रावा गुबुन रावजों जेबो सोमोन्दो गैया बेयो हारसिंनो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थाखानाय दा बे बर' रावखौहाय जोङो नुनो मोनदों एबा मिथिनो मोनदों गासै भारत हादोरावनो जोङो बर' रावखौ जोंनि गावनिनो जाथिनि राव हिसाबै जोङो बाहायनाय जोंफोरो बाहायदों आरो लोगोसे दा गुबुन हारिफ्राबो बे रावखौहाय रायज्लायनो एबा सोलोंनो बयबो नाजायो एबा नाजादों आरो नाजानायखौ नुनो मोनदों आरो फ्राय जों दिनैनि गेजेराव जोंनि बे बर' ओनसोलावहाय जेसेबां गुबुन जाथिफोर दङ आदिबासियानो होन बा गुबुन ट्रायबेलनि मानसिफ्रानो होन जोंनि बे बर' रावखौहाय दिनै रावबो रोङै गैला होननानै बुंबाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा फ्राय फर्टि पारसेन्टसोआनो गुबुन हारिफोराबो जोंनि बर' रावखौहाय रायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेनिखायनो जोङो बे रावा बांलाजों जेबो सोमोन्दो गैया दा बे जोंनिनो मोनसे थि जोंनि बर' जाथिनि राव आं बेखिनिखौनो